جی میں ڈاکٹر صاحب بول رہا ہوں بتائیے اچھا اچھا تو کب سے بخار کب سے ہے اچھا تو آپ نے کسی کو دکھایا تھا اچھا تو آرام نہیں مل رہا ہے اچھا تو بخار کے ساتھ کھانسی بھی ہے اچھا کھانا کیا کھایا آپ نے اچھا اچھا اور پیشاب وغیرہ کیسا آ رہا ہے اچھا اور جب آپ چلتے ہیں تو سینے میں درد پیٹ وغیرہ میں درد ہے آپ کے اچھا اچھا جب آپ کھانستے ہیں تو سینے میں درد ہوتا ہے اچھا اچھا اور دیکھنے میں کوئی آپ جب چلتے ہیں تو دیکھنے میں کوئی دقت پریشانی وغیرہ اچھا ہوں تو میرا کلینک کھلا رہتا ہے دو بجے کے بعد سے تین بجے تک پھر اس کے بعد شام کو کھلا رہتا ہے تو آپ آئیے اور میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ آپ نے کھانے میں کیا کھایا تھا اچھا ٹھیک اور آپ کا لیٹرین وغیرہ صحیح آ رھیا لیٹرین وغیرہ صحیح آ رہی ہے چلو اور آپ کی عمر کیا ہے اس وقت اور آپ کا نام اچھا ذیشان جی اوہ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دیکھوں گا آپ کس وقت خالی رہیں گے کلینک میرا مکی مسجد والی گلی میں ہے پلاٹ نمبر چار سو چھ جی الشفا کلینک کے نام سے ہے آپ آئیے جی اور آپ نے کہیں چیک اپ وغیرہ کرایا تھا اس سے پہلے آپ نے اس سے پہلے چیک اپ وغیرہ کہیں کرایا تھا خون ٹیسٹ وغیرہ بلڈ پریشر وغیرہ اچھا اچھا خون ٹیسٹ کروایا تھا چلیے ٹھیک ہے آپ آپ آئیے میرے کلینک پے جی میں دو بجے خالی رہتا ہوں آپ آئیے دو بجے ٹھیک ٹھیک ہے آپ آئیے گا جی دو بجے سے شام تین بجے تک ایک گھنٹہ پھر اس کے بعد پانچ بجے سے نو بجے تک جی کوئی نہیں آپ دو بجے آ جائیں جی ٹھیک ہے آپ آئیے